आतांच्या तरनाट्यांक आनी आतांच्या पिळगेक आमची आदली संस्कृताय ही कळचीच ना पळोवपाक गेल्या खुबसो बदल जो आसा तो आतां घडला आनी लोकाक सगळें अंधश्रद्धा दिसता पूण णय ही अंधश्रद्धा न्हय आमचे आदले आमचे जाणटे जे अशे जे आसले ते आमच्या पर डब्बल शाणे आशिल्ले जरी तांकां अ आ इ कळणा जरी तुमच्या भाशेन ताका इंग्लीश उलोवंक कळना जरी तुमचे भशेन तांकां मोबायल वापरूंक कळना जरी तुमचे भाशेन तांकां स्टायली मारूंक कळना पूण आमचे आदल्या आमचे जाण्टेल्यांक आमचे ह्या जिवना विशयी म्हणा आमच्या ह्या परिसरा विशयी सगळें कळटालें आमचो जाण्टेलो आमचो आदलो काळ देव देंवचाराचेर कडक विश्वास दवरतालो आनी ते देंवचाराक भिवून तो कसलींच वायट कारणां कन्नालो आयज देवचारूत मनशाक भिवपाक लागला ते खातीर आमचो विश्वास देव देंवचारा वयल्यान गेला पयलींची आमची संस्कृती ही आमकां गोंयचें अस्तित्व दाखयता आदल्या काळार आमच्या संस्कृती भितर शिगमो म्हुणून खेळटाले गांवान शिगमो येयलो शिगमो शिमेच्या भितर रावून खेळिल्लो खेळ म्हुणू शिगमो म्हणटाले आनी हो शिगमो खेळपाकय बी एक वावर आसतालो एक टायम आसतालो की लोकांचें शेताचें काम जालें उपरांत लोक कांय काळ बेकार उरताले आनी त्या काळान प्रत्येकाच्या गांवान वचून हो शिगमो खेळटाले पयलीं नम प्रत्येक गांवाचो वेगळो शिगमो प्रत्येक गांवान नमन म्हुणून घालताले गांवातल्या देंव देव देंवचाराक आडिल्ल्या लोकाक ते आपयताले ते नमनाच्या वेळार आपोवप आनी थंय एक भिरांत घालून दवरप की आतां मुकाल्ले जे कांय दीस आसा ते गांवान शिगमो खेळप होळयेचो दीस येयसर गांवात शिगमो खेळटा आनी निमाणे दिसाक मागी होळी खेळटात प्रत्येक गांवाचो कल्चर प्रत्येक गांवाचो जो संस्कृताय आसा ती वेगळी आसा ते भायर हो जालो मनशांचो मनीस दादलो मनीस जो आसता तो त्या हे टायमार शिगमो खेळटा हांगा बायलांक एलावड णा बायलांक ना बायलांचो शिगमो वेगळो तो धालो बायलां जीं आसा आमचीं तीं धालो खेळटात तो बायलांचो शिगमो थंय दादले मनीस स सोंपेपणी पावनात म्हुणून दोन प्रकार म्हळ्या आमचे समाजान पयलीं सान बायल मनशेक आनी दादल्या मनशेक ही समानकाय दिल्या समानकाय कशी दिला तर तांचे खेळ वेगळे हेंचे खेळ वेगळे तांकां खेळूंक जाता तें हांकां खेळोंक कळना सो तांच्या तांच्या परिस्थिती अनुसार आमी ते आमचे संस्कृतीन जे आसा तांकां दिला वाव वावोर दिला तांकां वालोर दिला अशें म्हणपाक आमी जाता त्या भायर आमचे आदले पणजे व्हर एक औशदांनी निपूण आशिल्ले तांकां किदेंय विचार तेजें उत्तर तेंचे कडेन आशिल्लें केन्नाच ते टायम पळोवन काम कन्नाले दीस उजवडटा तशें तांचें सगळें चलतालें कोम्यान साद घातली म्हणटकी उट्टाले परत सांचेजो सूर्य गेल म्हणटगीर ते घरान पावताले दिसभर वावर करताले आनी सांचे जें किदें घरां शिजलां तें करून खाताले आनी निरोगी जिवन जगताले ते मागीर पेज आसूं किदें आसूं तिवळ आसूं किदेंय आसूं ते करून खातले आनी हाजेर आमची संस्कृती जी आसा ती टिकताली वेगवेगळे प्रकारचे खेळ जे आयज आमी खेळत ना सगळीं भुरगीं मोबायलांनी मेल्या तो खेळ आमी मोबायलाचेर खेळ खेळटात सगळो तो पयलींचो खेळ लगोऱ्यो ही आमची संस्कृती जावन आसा लिपच्यानी खेळटाले धांवच्यानी खेळटाले तरतरेचे खेळ आमी घरा घरांनी खेळटाले दारा दारांनी प्रत्येकाच्या खेळटाले ते खेळ आतां बंद तेयी आमचे संस्कृती जावन आसा ही संस्कृती आयज खंय तरी लिपल्या आयज आमकां दाखोवचें पडटा की बाबा हो एक प्रकारचो खेळ आमी पयलीं खेळटाले विटी दांडू नांवाचोय बी खेळ आमी पयलीं खेळटाले हो खेळ गेला पयलींचें बालपण पेज जेवपाक कोणाक आतां जेवं का म्हळ्या सगळ्यांच्या नाकार येता पूण पयलीं पेज आनी तोराची शीर वा खारो बांगडो घेवन आमचे जाण्टेले बेस बरी जेवताले आनी परब कशी ते मनयताले म्हुणून पेज ही जिवाक साम बरी गर्मेच्या दिसांनी पेज जेवताले म्हुणून आमचे जाण्टेले आयजूय बी आमच्या जाण्टेल्यांनी केन्ना मोबायल पळोवंक ना आमच्या जाण्टेल्यांनी केन्ना टी वी पळोवंक ना म्हुणून तांकां केन्ना वक्ल म्हणट तें लागूंक ना आमचे जाण्टेल्यो आमचे जाण्टेले आसात तेंकां केन्ना ब्लड प्रॅशर ना कांय ना डायबिटीज ना कांय ना किद्या तेंच्यानी त्या प्रकारचें खाण केन्ना पिझ्झा बिझ्झा खालेत ना आमचे जाण्टेले चाव पिताले पूण गोडाची साकरेची न्हय म्हुणून तांकां केन्ना डायबिटीच म्हणट ती जावना आमचे चाण्टेले जाण्टेले दूद पियेताले पूण दुदाची चाव केन्नात पिनाल्हे धंय खाताले तूप खाताले पूण दुदाची चाव पिनाल्हे म्हुणून तांकां कशा प्रकारचे डायबिटीज जावंक ना चाव हो प्रकार ते पिताले पूण गोड घालून पिताले म्हुणूण आमच्या जाण्टेल्यांक केन्ना डायबिटीज जावंक ना प्रॅशर नांवाचो प्रकार केन्नाच नाशिल्लो बायलांक जाल्या केन्नाच एटॅक बिटॅक म्हणटा वो प्रकार नाशिल्लोच किद्याक आमचीं आमचे जाण्टेली आशिल्ले ते आमचे संस्कृत धरून वागताले कांकणां घालपाचीं आतां बायलांनी सोडुनूत दिल्या कपलाक तिकली लावपाची बायलांनी सोडून दिल्या किद्या तर कांकणां घालताले किद्या खातीर तर कांकणांक जो रॉड ई आतां आमी शिकता सायन्सा भितर तें रॉ ग्लास फ्रिक्शन जाता हें जाता तें जाता तीं पयलीं आमचे जाण्टेल्यो कांकणां घालून सगळो वावर करतालीं रगड्याचेर बीन मिरसांग वांटपाचें धरून कपडे धुवपा धरून तेन्ना तांचो जो हात सगळो घांसलो वयतालो आनी ताणे करून तांच्यो शिरो चार्ज जाताल्यो म्हूण तांकां केन्ना एटॅक येय नाल्हो आतां ल्हान एजीचेरच ल्हान वयाचेरूच सगळ्यांचें कित जालां केंस पिकपाक लागल्या पयलीं आमच्या जाण्टेल्यांचे अंयशीं वर्स जाल्या तरी केंस पिको पाव नाल्हे सोंपेपणी तेन्न काळेत दिसताले बारीक बारीक बारीक केंस पिकताले आमी केंसांक तेल घालिना आमचो मेंदू आ तो रोकडोच पळन पावला पयलीं दर शुक्राराक तेल घालताले जाण्टेले आमचे आतां दोतोर सांगता तेल घालूक जायना कानान तेल घालूं जायना हें करूं जायना पण आमचे जाण्टेले हेंच करून वयर सल्ल्या ही आमची संस्कृती आसा आयज प्रत्येक देवळांनी आमी भजन पयलीं लोक एकठांय जमताले भजन म्हणटाले देवाचें इगर्जींनी वयताले थंय तर चलतालें पण आयज सगळ्यांक आयतार म्हळ्ळ्या न्हिदोंक जाय देवूळ म्हणटगीर देवळा वचपा नाका देवळा गेल्या देव तूं पाव म्हळ्या येता भजन कोणाक कळना इतलीं तीं सातशे आटशे वर्सां तुकाराम म्हाराजान आनी नामदेव म्हाराजान आनी हेर संतानी जीं भजनां बरयल्यात तीं म्हुणपाक कोणा नाका देव म्हणटा तो फक्त देवळा पुर्तोच जाला संकट येयलें म्हण्टकी आमकां देव दिसता अशें जालां लिसांव करूं नाका कांय करूं नाका कांय ना आतां आनी अशे तरेन आमची संस्कृताय खंय तरी आतां वाट लागत चला वाट लागत चल्लां पूण आमची संस्कृती जर आयज पूण आयज तशी मदीं मदीं पळोवपा जर वसत जाल्या हो शिगमोचो प्रकारीय वेगळो बदल्ला आनी आतां परत एक फावटीं आमी फाटीं सरपाक लागल्या कित्या आमकां कळूंक लागलां की फाटले जे लोक आमी जगताले ते माश्शे बरे भशेन जगताले म्हुणून आतां थोडो थोडे तरनाट्यांक तेची जाग येवं लागल्या पूण जशी येवंक जाय तशी जाग आजून येयल्ली ना आजुनीय पिझ्झा बर्गर ह्या नांवाचेर हें शोशण चालुकूच आसा मनीस हो सैतान जाल्लो आसा राक्षसाची वृत्ती तेजी जाल्ली आसा पयलींचे तशे नाशिल्ले पयलींचे लोक सगळ्यांक अपुर्बायेन वावुरताले पूण भाव भाव मार झग भाव आतां भावा भावाची भितर कत्तल करूं पयलीं झगडटाले ना म्हण्णा पूण टे स्वर्णवारी लोक ही सगळी एक जाताले आतां एकामेकाच्या जिवार उटल्या ही आमची संस्कृताय न्ही दिवाळी म्हळ्ळी की नरकासूर करतात बरें आसा पण तोनरकासूर सकाळीं तीन म्हळ्ळ्या जाळोंक जाय पूण आमचो नरकासूर सकाळीं सात जायसर चलता ही दिवाळी न्हूय दिवाळी म्हण्टकी सक्काळीं चारांक उठपाची ही पद्दत आमकां पुर्वजांनी सांगलां पूण आमचे भुरगे सा दिवाळेचे दिसा दनपारां बारांक उठ्ठात ही आमची दिवाळी न्हू पाडवो सांगला पाडव्याक सकाळीं उठोंक जाय पूण आमचे भुरगे ही संस्कृताय जतन करिनात हें सगळें चुकीचें आसा हें खंय तरी बंद करून आमच्या आदल्यांनी जें किदें सांगलां ती संस्कृताय आमकां फुडें व्हरपाक जाय आमची भाशा जी आमी पयलीं सान उलयत येयल्या ती भाशा सुद्दां मुखार व्हरूंक जाय आतां मा आमी उलयता आसतना कितलेशेच इंग्लीश शब्द आमी उलयतात हे आमच्या भाशेन नाशिल्ले आमची मूळ भाशा जी कोंकणी आसा ती खंय तरी अशी वाट लागत गेल्या ती भाशा सुद्दां उलोवप एके तरेन ही आमची संस्कृताय जावन पडिल्ली आसा त्या खातीर प्रत्येकान आपलो संस्कृतीची जतनाय करपा खातीर वावुरपा जाय झटपाक जाय